ओरैनो थानाय समावथ' गथ'फोरा सिगांनि समावहाय गोबां रोखोमनि बिसोरो गेलेनानै फुरथि खालामोमोन माखासे खारनाय साइखेल सालायनाय खोथा बाथ्रा रायज्लायनाय जेन'बा सावगारि आखिनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोराव गोबां माने गोसो जायोमोन आरो ना बिसोरो बिदिनो गेलेयोमोन थाखुमालायनाय गेलेनाय बिदिनो एक्सप्रेस माबा माबि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गेलेनानै बिसोरो सिगांनि समावहाय फुरथि खालामोमोन नाथाय दा बेफोरबायदि नुनो मोन नुनो मोननो थांला मानो होनना बुङो बा दायो मबाइलखौ बांसिन मबाइलजों थानाय जों नुनो मोनो मबाइलखौहाय बांसिन गोनांथि खालामनानै थायो बेवहायनो गेमफोर माफोर गेलेनायनि माबा मबाइलआवनो बांसिन गेलेयो माबा मोनसे नायनो गोनांब्लाबो मबाइलआवनो कार्टुन एरै नायनानै गोबां बिसोरो एन्जयमेन्ट लानो थाङो माने बांसिन समावनो बिसोरो मबाइलजों थायो बेनो आरो